मैंने दस दिन के अंदर एक कुर्ती खरीदी है वह कुर्ती बहुत अच्छी है कलर अच्छा है मुझे लहरिया बहुत पसंद है इसलिए मैंने लहरिया और लाइनिंग भी खरीदी है उसका घेर भी बहुत शानदार है अच्छी लग रही है